असांजे एरिया में वधीक करे माण्हू जीओ ऐं आइडिया इहे ॿ नैटवर्क पसंदि कंदा आहिनि ऐं फोन जी कंपनी पसंदि कंदा आहिनि सभु मोबाइल जी ऐप्पल न त त पोइ सैमसंग ओपो ऐं कंहिं कंहिं माण्हू आहिनि जेके वरी वन प्लस फोन बि वठंदा आहिनि मुंहिंजो फोन ओपो जो आहे मां इन मुंहिंजे फोन में जीओ जो रिचार्ज कराईंदी आहियां मां इन सां ख़ुशि आहियां मूंखे जेको आहे मुंहिंजी ज़रूरत जे हिसाब सां मुंहिंजो फोन मूंखे सही लॻंदो आहे मां त अहिड़े फोन में जॾहिं वठणु वेंदी आहियां या कंहिंखे ॾिसंदी आहियां त मूंखे मेन इहो ॾिसणो हूंदो आहे कि फोन जी कैमरा सुठी हुजे ताक़ी मुंहिंजो मुंहिंजी धीउ मुंहिंजा ॿारनि खे जॾहिं फोटो कढिणा आहिनि त फूट फोटो सुठो अचनि सुठा सुठी तरह उहा क्लीयर अचे फोटो क्वालिटी सुठी हुजे ऐं स्पेस वधीक हुजे फोन में ताक़ी मैमरी जल्दी जल्दी भरजी न वञे ऐं लास्ट ऐं मोस्ट इंपॉर्टेंट जेका मां ॾिसणु चाहींदी आहियां की फोन मज़बूत हुजणु खपे ईअं न की बसि हिकु दफ़ो किरियो ऐं टूटी वञे उन जी सॼी बॉडी या स्क्रीन वग़ैरह त मां कोशिश कंदी आहियां की फोन जो जेको बैक हुजे उहो मैटल जी बॉडी हुजे ताक़ी फोन मज़बूत हुजे ईअं थोरो नाज़ुक डेलीकेट फोन मां पसंदि न कंदी आहियां